हमर हमरा हमरा गाममे बहुत अच्छा लगै छै गाँवके गपशप बहुत अच्छा लगै छै किआकि वहांँ पर अपन छै छामे बात करै छी जैसे हमलोग की करै छी कहाँ जाइत छी की खाइत छी की की पहिनए छी कतऽ जाइत छी ई सब ई सब उधर से भी ई सब भाषामे मतलब इएह सब भाषामे मतलब बोलै छै सब अच्छा लगै छै लगै छै हँ किछु अपन छै केओ अपन आदमी मिल गेल छै गप करै लऽ आओर बहुत अच्छा लगै छै मतलब कही भी मतलब कही भी केओ जाइत छै तऽ अपन मतलब भाषामे बोलै छै लगै छै हँ कि अपन लोक छै हँ एकरा अपन भाषामे किछु भी बोलि दिऐ अहाँ बुरा नहि लगतै वही शहरमे कही जाएमे शहरमे जेबए तऽ केओ ककरो बोलबै की करै छीनहि करै छी कहाँ जाइत छी तऽ हमरा बहुत अजीब लगतै बहुत अजीब बुझेतै इसीलिए मतलब वहाँ जादा अच्छा लगै छै कि अपन दोस सखा से सहेली से अपन भाषामे बात करै छिऐ इसीलिए